हरशी हांव एकेच कम्पनीचे शूज वापरता पूण कांय कारणां खातीर म्हाका म्हाका जाय तशें शूज त्या कम्पनीन मेळ्ळेना म्हणून हांवें दुसऱ्यां कम्पनीचे शूज घेतले पूण कितें करतलो घालीना फुडें दुसऱ्यात दिसा तेजो सोल येयलो इतलीं तिडक माल्ली व्हरोन ते तेंच्या शोंरूमान शूज आदळ्ळो पूण करतलो किदें तो म्हणटा नो रिप्लेसम्यान्ट आनी म्हाका म्हणोंक लागलो हे तूं फांटी घेतलेले खरें म्हटल्यार हांवें दो आदी दोनूच दीस घेतलोलो पूण तेजे बिल व्हरपाक विसरल्लो हांव त्या खातीर हांव फसलो